सीतामढ़ी जिलामे अनेक प्रकारके जाति रहै छै अनेक प्रकारके लोक रहै छै सीतामढ़ीमे अनेक प्रकारके भाषा बजल जाइ छै पर इहाँके मुख्य भाषा छै मैथिली सीतामढ़ी एक मैथिली भाषाके प्रमुख छै यहाँपर अनेक प्रकारके भाषा बोलल जाइ छै जइसे मद्रासी मैथिली भोजपुरी ठेठी सब भाषा बजल जाइ छै पर मुख्य रूपसँ मैथिली भाषा बजल जाइ छै आओर यहाँ अनेक प्रकारके जाति धरमके लोग भी रहै छै जइसे पर ब्राह्मण मगइ चमार सोनार हर प्रकारके लोग रहै छै यहाँ अनेक प्रकारके जाति धरम सब सुख शान्तिसँ रहै छै इहाँके लोकमे विश्वास प्रेम बहुत अच्छासँ बनल छै सीतामढ़ी अपना आपमे एक बहुत खूबसूरत शहर छै यहाँके लोग बहुत स्वाभाविक छै